आं ओंख्रिखौ मोजां मोननाया सबाइखौ मोजां मोनो आरो खाला दालिखौ मोजां मोनो मुसुर दालिखौबो मोजां मोनो दिसुन थावजों संनाय माबानाय नालाय आरो मैगं मैद्रुखौबो मोजां मोनो ओंख्रि गोबाबखौबो मोजां मोनो ओंख्रि गोबाबखौ खारैजों एवबाय नाखौ सिगां थावजों एवग्रोनानै दोनबाय खांनानै दोननानै ओमफ्राय खारै नावमान होबाय मैगङाव होनानै ओमफ्राय ग्रोब ओंख्रिखौ ओंख्रि गोबाबखौ संनानै गोदौबाथाय ग्रोब नाखौ होबाय होसननानै संख्रि होबाय आलौ होबाय धुन्दिया सामब्राम होबाय होनानै खांनानै जायो बेखिनिखौ मोजां मोनजायो दे आङो दालि ओंख्रिखौ खाला दालिखौ खारै होनानै संबाय आरो ओमफ्राय नाखौ आरो एवस्रोना दोननानै होसननानै संख्रि आलौ होनानै धुन्दिया इनु होनानै खांनानै दोनो आरो दा मुसुर दालिखौथ' थाव होनानै आलु होबाय थाव सामब्राम होनानै धुन्दिया इनु होनानै सङो माबाखौबो सबाइखौबो खारै होबाय संबाय संनानै माबानानै जायो मैद्रु ओंख्रिखौ आरो लाफा मैगं बायना लाबोबाय बा न'आव थादोंबाथाय न'आव फोदोंबाथाय न'आव खाबाय लाइ मोनोबा लाइ मुथासे खाबाय लाफा मोनबा लाफा मुथासे खाबाय खानानै मैद्रु संबाय सोरबाबा माब्लाबा थावजों माबानानै जायो मालाबा आरो ओरैनो रुनानै जायो गोखै इसे होनानै

मैगंखौ लाफा आरो लाइ आरो ओमफ्राय खुदुना बुथुवा थुनथुनि माबानानै रजबाथाय माबायोर' मानसिफोरा खायोर' खानानै सोरबा बायदिया आरो फाननानै लाबोयो सोरबा बायदिया न'आव जाफैयो ओंख्रि गोबाबआव लाफा होयो लाफा होयो ओमफ्राय थुनथुनि होयो खुदुना होयो बुथुवा होयो ओंख्रि गोबाब माबाबाथाय संबाथाय